बोलिए नहीं समझे आ पहले बार तो है आपको बहुत अनुभवी है इतने दिन से भोंट गिराए हैं अच्छा अच्छा की अच्छा अच्छा अब हँ अब कम्पूटर सिस्टम आया है न हम पहले पहले बार में अथी किए थे तब आपसे अनुभवी है त इसी लेकर पूछ रहे थे कि कैसे कैसे है कौन कौन सब नेता अच्छा लगता है ऊ उसको

नहीं अच्छा तो है ही अभी अभी जो चल रहा है अब यह जो नया है इसका सिस्टम जो है अच्छा लगता है हमको भी नेता जो है नेता कौन सा अच्छा है कैसे चाहते हैं ओ अच्छा अच्छा कहाँ हो बौआ

ओ अपना सबसे ज़्यादा बड़ा है न हँ हँ नहीं हँ अच्छा है अच्छा एक बात अच्छा लगता है वह ऊ नेता अच्छा है

कोई नहीं हींयाँ आउ ने और की अब बाहर के लिए अच्छा अच्छा अच्छा ऊ भी अच्छे है तू नहा लए शहीद के तेजस्वी दल नेता कैसा है कोनौना भऽ गेलौ हँ हँ उ त काम पर बात है काम जो जैसा करेगा वैसा उसको मांग करेगा

मैं आप ही से पूछ रहे आब अनुभवी था ने अच्छा